بھارت میں عام طور پر دیکھے جانے والے پنچھی کبوتر لگ بھگ ہر سہر اور گاؤں میں آسانی سے دکھ جاتے ہیں زیادہ تر عمارتوں اور مندروں پر بیٹھتے ہیں مین اس کی آواز تیز اور صاف ہوتی ہے سڑکوں بغیچوں اور گاؤں میں بہت عام ہیں بلبل پیاریسیی آواز اور چھوٹے سائز کا یہ پنچھی باغ باغیچوں میں دکھتا ہے پاختہ سانت سبھاؤ اور کومل آوج والی یہ سانتی کی پرتییک مانی جاتی ہے کووا تیز چالک اور سمردار پنچھی ہر جگہ پایا جاتا ہے مور کا راشٹ پنچھی اس کے پنکھھ بےحد رنگین اور سندر ہوتے ہیں باج آسمانس میں اونچائی پر اڑھتا ہے اکثر ماس اور کچڑے کے پاس دکھتا ہے میرا پسیدہ پن سھہ مجھے مور سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کے پنک بےحر رنگ برنگے اور آکرشک ہوتے ہیں جب یہ نچتا ہے تو لگتا ہے جیسے قدرت خود ہی جھوم رہی ہے بھارتی سانسکرت اور کلا کا پرتییک ہے بارش سے پہلے مور کا نت دیکھنا ایک جادو جیسا لگتا ہے اس کی سنرتا من تو سانتی دیتی ہے اس لیے میرے دل سے سب سے قریب یہی پنچھی ہے